देखियो नज़दीकी शहर तऽ हमरासभके गामसे सहरसा डिस्ट्रिक्ट भऽ जाइया सहरसा डिस्ट्रिक्टमे हम शोधार्थी छी ओतऽ तऽ हम विश्वविद्यालय विद्यालयक काजसॅं प्रत्येक दिने समझियो तऽ जाइए रहल छी वर्तमान स्थितिमे गामसॅं चौबीस किलोमीटर दूर ओतऽ सॅं परि जाइया ओहिठाम आबै छी स्थिति ई यऽ जे डेली घरेसॅं विश्वविद्यालय विद्यालय जाय छी तऽ हमरासभके गामसॅं चौबीस किलोमीटरके दूरी तय करय परै यऽ प्रत्येक दिन इएह बात छियै आर तऽ नहि कोनो दृष्टि लागैया यऽ